ہم جامعہ نگر علاقے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پا آس پاس رہتے ہیں یہاں پر طلبا کو ایڈمیشن اور داخلہ لینے کے بعد جو سب سے زیادہ ان کے سامنے چیلنج ہوتا ہے وہ اقامہ کا ہوتا ہے ہاسٹل کا ہوتا ہے ان کے انہیں رہنے کے لیے کوئی فلیٹ یا روم درکار ہوتے ہیں تو بہت مشکل سے ملتے ہیں انہیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے بہت سارے لوگوں سے کہنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کے انہیں اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اور اگر کسی روم پاٹنر کے ساتھ رہتے ہیں تو تھوڑی کرایہ دینے روم کا کرایہ دینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اگر اکیلے رہتے ہیں تو فلیٹوں کا کرایہ بہت زیادہ ہے جس میں طلبا کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے